नमस्ते मैम बताइए आपको क्या चहिए ठीक है मैम मेरे मेरे यहाँ तो बहुत सारे खिलौने पड़े हैं आपको खिलौनों में क्या चाहिए मेरे यहाँ तो टेडी है छोटे छोटे बच्चों का खिलौना है फुटबॉल है जो क्या चाहिए आपको ठीक है मैम और क्या चहिए मैम हाँ हाँ मैम बहुत खिलौने में तो बहुत सारे हैं जो आप बताइए देख लीजिए आप जो आपको चाहिए बताइए मैम टेडी बीयर डेढ़ सौ से ले के हजार रुपये के ऊपर तक का है कम बजट में आपको डेढ़ सौ तक का मिलेगा उससे ज्यादा हाई आप मुझे आपको जितना अच्छा चाहिए भाई उतना पैसा महँगा है थोड़ा महँगा है नहीं मैम नहीं मैम महँगा नहीं है बताइए हम लोग इतनी धूप में बताइए रहते हैं हम लोग बेचते हैं तो हम लोग को भी कुछ पड़ना चाहिए ना आपको आपको बताया तो है मैम की डेढ़ सौ से हजार रुपये के बीच तक है आपको क्या चहिए आपको कौन सा चाहिए आप बताइए आपको कौनसा चाहिए आपको कौनसा चाहिए नहीं तो आपके लिए हम थोड़ा कम कर देंगे हम कम कर देंगे थोड़ा कम कर देंगे ठीक है मैम आपको हम नौ सौ लगा सकते हैं और क्या चाहिए मैम क्या मैम हाँ हाँ मैम है वो भी है डेढ़ सौ का है सौ का है ढाई सौ का है उसमें कौनसा चाहिए मैम इतना हाई नहीं रखते हैं आप आपको रिमोट वाला कॉल्स कार चाहिए आपको नॉर्मल कार्स आपको पचास रुपए में भी मिल जाएगा साठ में भी मिल जाएगा आपको रिमोट वाला चाहिए ना आपके लिए मैं बोल तो रही मैम हम लोग हम लोग जाते हैं हम लोग मार्केट से ही लाते हैं अब हम लोग को थोड़ा कुछ तो पड़ना चाहिए ना आपके बजट मिल जाएगा मैम आप आपको आपको जैसा चाहिए आपके बजट में मिल जाएगा मैं आपके लिए थोड़ा कम कर सकती हूँ आपको अगर जो आपको अगर डेढ़ सौ वाला चाहिए तो मैं आपको एक सौ तीस में दे सकती हूँ अगर आपको ढाई सौ वाला चाहिए तो मैं दो सौ में दे सकती हूँ आपको

आपको बॉल कौनसा चहिए मैम छोटा वाला चहिए या बड़ा वाला ठीक है मैम नमस्ते ठीक है आपको मैं दे देती हूँ ठीक है ठीक नमस्ते